हॅलो ध्रुव पाटील उलयतां तुका कशी हॅल्प करूंक शकता येस आमी जनरली अशें रियल इस्टेटान हे करता बिजनेस करता तुमकां कश्या प्रकारचो फ्लॅट जाय आसतलो तुमी हरशीं खंयची लाॅकेलिटी प्रिफर करता सो तुमकां असो एक बरो असो व्हीव आसलेलो प्लेस अशें लोकेलटी जाय तुमी एनी प्रिफर तुमचो तालुका आसा जितून तुमकां असो फ्लॅट जाय आसतलो आमी ओल ओवर गोवा आमी आमचो फ्लॅट विकता म्हणून फोंड्याच्या सायडीन तुमी आनी मात्शे यें करू शकता स्पेसीफाय करूंक शकता तुमकां आनी खंय ये एरियेन फ्लॅट जाय तो आमचे कडेन हांगा डेटाबेजार आमकां ओलमोस्ट चाळीस तरी फ्लॅट दिसता जेच्या कडेन आमी तुमचे कडेन कोन्टेक्ट करूंक शकता तुमकां खंयचे लोकेलिटी फ्लॅट जाय ऑके आमच्या कडेन आतां डेटाबेजीचेर म्हाका दिसता हांगां ओलमोस्ट फोंड्यान हांगां आमचे ओलमोस्ट वीस ते तीस फ्लॅट्स आसा तितून वन बीएचके टू बीएचके एँड थ्री बीएचके आसा तितून तुमकां खंयच्या प्रकारचो फ्लॅट जाय आसतलो ऑके तुमकां टू बीएचके फ्लॅट मेळटा तुमकां एडीशनल तुमचे कितें रिक्वायमेन्ट आसा जशे स्विमींग पूल गार्डन अलग अशें कितें जीम बीन तशें ओ ऑके ऑके सो फर्निश्ड जाय की नाॅन फर्निश्ड जाय फर्निश्ड फ्लॅट जाय की नाॅन फर्निश्ड फ्लॅट जाय फर्निश्ड जाय सो तुमची कितें प्रायस रेंज बी आसूंक शकता जेच्या भितून तुमी ट्राय करता आं रेट आमची फ्रोम वन क्रोर्स टू फोर क्रोर्स पर्यंत वता एकाॅर्डींग टू योर तुमची रिक्वार्यमेन्ट जी हा ती तुमी तुमची रेट सांगां त्या प्रमाणे आमी पोवंक शकता डेटाबेजार टू क्रोर्स पर्यंत ऑके आसा ऑके ह्या ऑके डेटा बेजान आमकां टू क्रोर्सा पर्यत अशें म्हा धा बारा फ्लॅट दिसता तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करूंक शकता ह्याच नंबराचेर जेन्ना तुमी अशीं अशीं केन्ना फ्री आसता जेन्ना तुका हांव असो कन्फर्म करून सांगो शकता म्हणून तुमी अशी केन्ना फ्री आसूंक शकता

होय होय आमी ना ना ना आमचे जे सगळे आसताले ते ट्वेन्टी फाॅर इन्टू सेवेन इलेक्ट्रीसीटी वीथ ट्वेन्टी फाॅर इन्टू सेवन लायट ट्वेन्टी फाॅर इन्टू सेवन वाॅटर वेटाक जो ट्वेन्टी फाॅर इन्टू सेवन आसा त्या बद्दल तुमकां कायी विचार करपाची चिंता ना सो आमच्यो ज्यो सगळ्यो आमी ज्यो आमी सोसायटी सांगता किंवा आमी जे रियल इस्टेट खात्या कडेन यें करता डील करता तें आमचें ऑलमोस्ट सदांच ट्वेन्टी फाॅर इन्टू सेवन सेक्यूरीटी सीसीटीव्ही कवरेज आसता त्या बद्दल तुमकां चिंता करपाची गरज ना सो तुमी केन्ना फ्री आसूंक शकता ऑके फाल्यां ऑके थँक्यू हांव तुमच्या खातीर रावतां डायरेक्ट फ्लॅट तयार करून दवरतां थँक्यू